मूंखे नंढपण खां ई ॻाइण जो शौक़ु आहे न नंढे हूंदे खां ई मां दिलि मन में पियो पंहिंजो ॻाईंदो आहियां ऐं सुबुह जो निंड मां उथी करे गर्म पाणी जो गुरिड़ियूं कंदा जीअं मुंहिंजो गलो साफ़ु थींदो आहे गलो साफ़ थिए ऐं कारा मिर्च बि चुसींदो आहियां जीअं मीठो आवाजु निकिरे गलो साफ़ थी वञे ऐं सुबुह जो बि मां इहो पी करे पोइ बाग़ीचे में वञी करे रिहर्सल कंदो आहियां धीरे सां धीरे धीरे या दिलि मन में धीरे पाण में ॻाईंदो पियो आहियां जीअं मुंहिंजो सुठो आवाज ते रिहर्सल थी वञे उहा अभ्यास थी वञे ऐं शाम जो बि वञी करे बाग़ीचे में पंहिंजो रिहर्सल कंदो आहियां दिलमन में ॻाईंदो आहियां धीरे सां ॻाईंदो आहियां जीअं ई अभ्यास थी वञे सॼो ॾींहुं जीअं बि वक़्तु मिलंदो आहे त हुन हिसाब सां मां दिलमन में बि ॻाईंदो आहियां थोरो धीरे सां बि ॻाईंदो आहियां त दोस्तनि जे साम्हूं बि थोरो उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहियां त इहो हिन ई नमूने मां पंहिंजो अभ्यास कंदो आहियां धीरे धीरे